खुश रहऽ बाबू ठीक छौ हँ कि देखाल पड़बौ तबियत खराब रहै छौ घरेमे रहै छिऔ हँ रे अब हमरे जकाँ तोँसब

हम की कहबौ रे हमरा सबके तऽ अनुभव छौ अनुभव तऽ छौ कि ई तऽ किछु तऽ करै नहि छै अपना सबके राज्यमे अथी सबमे गाँव घरमे हँ तोरे सबके हँ हमरा तऽ मोन नहि होइ छौ राजद सबके आबैके एमहर आबि गेल हँ चुप आब चुपचाप छेबे केलिऔ तेँ हम राजनीतिक सबसँ कनिटा अलग भऽ गेलिऔ

नहि राजनीतिक बहुत गन्दा हँ हमे तऽ कहबौ हम तऽ कहबौ तोरा नीक सनक वोट अपन अपन वोट दिअ बाबू भाजपाके हम अपन राय तोरा दै छिऔ तोहर मोन छिऔ तू कोन पार्टीके छी नहि छी तोहर मोन तोहर इच्छापर डिपेन्ड करै छौ वोट जबरदस्ती माँगै नहि छै लोक

हूँ हमर गप मानबही तऽ भाजपाके दिहै तू कोन पार्टीके छी हमरा तऽ पता नहि छौ हँ नहि तऽ अपन सबके हालत भऽ जेतौ कतौका छिए तैआर छौ कि हँ बूढ़ सूढ़ नहि भऽ गेलौ हँ ओतौके हालत भऽ जेतौ हँ कह आओरसब तोँहीसब ने किछु करि सकै छी हँ हँ अब हँ बहुत नीक काज देखै नहि छी तू नीक काज करतै नहि करतै भाजपा ईसब

आब तोँहीसब ने किछु करबही तऽ हमर सबके की छै हमर सबके पचास साल छै दस साल आओर जिबौ पनरह साल बहुत भऽ गेलौ

हँ तोँहिए तोँहिएसब आगाँ बढ़ा सकै छी आब अपनो कैरिअरपर धिआन दऽ कऽ एहिसबमे उतरिहेँ बाबू राजनीतिक अधिकार तऽ देबे करलै हँ हँ राजनीतिकमे उतरबही अपनो कैरिअर देखिके बाबू तोहर गाँवमे देखते छी लफैलसब कतेक ठीक छऽ ठीक ठीक छऽ खुश रहऽ